बिगियान माने दा बिगियानआ दिनै मा होनो दंफां लाइफां गासैबो माने दानफाय जोब्बाय हाग्रा बंग्रा गासैबो दानफायनानै आदुवा खालामजोब्बाय बेवहाय ओंखायनो दा जोंनिया जिहेतु बिगियाननि मथै जि माबा दंफां लाइफांनि जि गेस मोननांगौमोन जोङो जि गेस मोनजानांगौमोन बे गेस मोनजानाया दासिम गैला दंफां लाइफाङानो गासैबो धुवा जाजोब्बाय दा बेनि थाखायनो अक्सिजेन गेस होननाय जिनिसआनो गैला दा बेनि थाखायनो जोङो गामियाव स्कुलावनो जा जेआव जा फोथारावनो जा जोङो दंफां लाइफां गायनानै दंफां लाइफां फेदेरफिननांगौ गायफिननांगौ गोबां खालामफिननांगौ होनब्लासो जोङो गेसखौ मोनफिनगोन दा ओंखायनो दा अक्सिजेन गेसनि थाखाय जोङो दा दंफां लाइफां गायनांगौ लगिया जानानै थाबाय आंनियानो गैला नै आंनियानो गायफिनगासिनोसो दङ उफाय गैया अक्सिजेन गेसआथ' नस्थ' जाबाय गैला धुवा जाजोब्बाय बे दिनै बे माबा जोंनिया खाथियावनो फरेस्ट भिलेज दं बिसोरबो गासैबो जि बिफां दंमोन दंफां लाइफां साल बिफां नानान टाइप ग्रोम ग्रोमनो दा बेफोर गासैबो धुवा जाजोब्बाय नालाय ओंखायनो दा अक्सिजेन गेसआ खम जालांबाय दा बेनिखायनो दा जोङो सेस्ता खालामफिननांसिगौ जे जोङो दंफां लाइफांखौ गाव घरे घरे खमैब्लाबो बिस दाल त्रिस दाल गायोब्लानो जोंहा फुरा जाफिनजोबगोन आरो बा अक्सिजेन गेसखौ जोङो फुरा भाबै मोनफिनगोन